زندگی میں تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور تعلیم یافتہ دور ہے ضروری ہے کہ ہر کوئی تعلیم سیکھے اپنے بچوں کو سکھلائے اگر کوئی شخص اس دور میں بھی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ مردے کے برابر ہے اگر کوئی شخص اس دور میں بھی اپنے بچوں کو اور خود کو تعلیم سے آراستہ نہیں کرتا ہے تو گویا وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے آپ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خوشگواری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم واحد ذریعہ ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے